देखिऔ हमरा सभमे लड़का लड़कीमे की सभ मेलामे पिन्ह रहल छै देखिऔ लड़की पीन्है छै शादीशुदा भए जाइ छै न ओ पीन्है छै साड़ी साया ब्लाउज देखिऔ बाल सिटय छै तेल लगबय छै सिनुर करय छै टिकुली साटय छै लिपस्टिक लगबय छै चूड़ी पीन्है छै होठमऽ लगबय छै आँखिमे लगबय छै कजरा आ चप्पल पीन्हैत छै बुझिऔ तऽ कच्छा पीन्हैत छै अन्दर वाला ब्रेसियर पीन्हैत छै अन्दरवला सभ चीज पिन्ह ओढ़िके तैयार होयत छै लड़कोमे होइ छै शर्ट पीन्हैत छै पैंट पीन्हैत छै घडी पिन्हल ओसभ टोपी पिन्हलक ओहोसभ कच्छा पिन्हलक बनियान पिन्हलक सभ कुछ पीन्हैत छै लड़को लोगमे टोपी लगेलक रुमाल लेलक हाथमऽ घडी पीन्हैत छै जूता पीन्हैत छै मोजा पीन्हैत छै बुझलियै खाना खाइत छै खाना खयलक मुँह धोलक बाबरी सीटलक सभ कुछ करलक तब जाकऽ जाइ छै घुमयलऽ सभ किछु करलक